दिल्लीअ में मनोरंजन लाइ इलाही साधन आहिनि जीअं सिनेमा थी वियूं रंग मंच नाटक डांस ऐं अॼु कल्ह त ओ टी ओ टी टी थिएटर में बि अची विया आहिनि ॾाढा साधन जंहिं में असां मनोरंजन करे सघंदा आहियूं मूंखे हॉल में वञी करे सिनेमा में वञी करे पिक्चर ॾिसणु ॾाढी पसंदि आहे ऐं थिए अलॻि अलॻि थिएटरनि में बि अजु कल्ह नन्ढा नन्ढा नाटक सिंधियुनि में हर भाषा में अचनि था उहो बि ॾिसणु पसंदि आहे मां हुते बि वेंदी आहियां ऐं मूंखे संगीत संगीत त इलाही पसंदि आहे जीअं असां एफ एम वग़ैरह ॿुधी सघंदा आहियूं गाड़ीअ में वेंदे बि संगीत हलाईंदी आहियां मूंखे संगीत जो ॾाढो शौक़ु आहे